फ्लिपकार्ट कार्टाचेर हावें जायत्यो वस्तू जोडून दवरलल्यो त्यो पन्नाशेक तरी आसात पूण तातूंतल्यो म्हाका चडशो नाकात जशें बोटल सोफाची कवरां दोन कुर्ता साडी शूज मॅकअप हायलायटर हें नाका तें मात्शें काडून उडयता